हमलोग हिन्दू धर्म को पालन करते हैं हिन्दू धर्म को पालन करते हैं जैसे दिवाली मनाया जाता है जैसे रामजी युद्ध से वापसी आते हैं ई घटना बहुत पुराना है धार्मिक चले आते हैं सदियों से त्यौहार मनाया जाता है दिवाली और उसके बाद रीति रिवाज से भी मनाये जाते हैं हम सब लोग भी दिवाली मिलकर मनाते हैं त्यौहार और उसके पीछे जैसे रक्षा बन्धन भी हो गया भाई बहन का प्यार हो गया रक्षा बन्धन बनाया जाता है उसके बाद ये रीति रिवाजों से चले आते हैं सदियों फिर आते हैं ये ऐतिहासिक महत्व है संगत इतिहास में ये लिखा गया है सांस्कृतिक युद्ध भी हो गया ई दिवाली हो गया है बहुत अच्छा से मनाया जाता है इसके बाद हमलोग क्या करें धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं दिवाली और ऐतिहासिक घटना को पाण्डेय धर्म पालन करते हैं ऐतिहासिक घटना मान जैसे दिवाली त्यौहार जैसे मनाया जाता है इसके बाद हमलोग सभी धर्मों को मानते हैं हिन्दू धर्म या हो या कोई भी धर्म हो हम सभी धर्म को ले के चलते हैं रीति रिवाजों को मानते हैं ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण संघर्ष इतिहास माने जाते हैं हम सभी लोग धर्मों को पालन करते हैं रीति रिवाज जैसे दिवाली हो गया रक्षा बन्धन राखी हो गया भाई बहन का ये सदियों से आते हैं चला आ रहे त्यौहार इतिहास सांस्कृतिक युद्ध ये सब पुराने युद्ध हुआ पुराने युद्ध हमलोग नहीं कट मानते ही क्या कारण है ये धर्म बहुत अच्छा है हमलोग